मैं अपना खाना स्वयं बनाना पसंद करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है दूसरों के बने हुए खाने में मुझे कुछ कमियाँ दिखती हैं लेकिन जब मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ तो मुझे उसमें कुछ कमी नहीं लगती है इसकी रेसिपी बताना बहुत आसान है क्योंकि जब मैं मेरे हाथों से बनाता हूँ तो रेसिपी बनाते समय मुझे क्या क्या डाला कितना डाला कितनी देर बाद डाला ये सब कुछ आराम से पता होता है तो मैंने आराम से किसी को भी ऐसा बता सकता हूँ मुझे कोई डर नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगता है